हम हैण्डबौल खेल खलाइ छी जे दुनिआँ कऽ सभसँ फास्ट गेम छी आओर ई गेममे खेलेलासँ हमरा बहुत सारा फाइदा भेटैए सङ्गे सङ्ग सङ्गहि सङ्गहि ई गेममे तेरहगो प्लेअर खेलाइ छथि जाहिमे मुख्य रूपसँ सातगो प्लेअर खेलाइत रहैत छथि आओर आओर प्लेअर बाद बाँकि बाहर बैसल रहैत छथि आओर खेल बहुत सुन्दर खेल होइत छै जहि खेलसँ आदमी कऽ मानसिक शारीरिक कऽ विकास होइत छै आ सङ्गहि सङ्गहि ई खेल खेलाइ कऽ लिअ हमरा अपना घरसँ तकरीबन पाँच किलोमीटर दूर जाय पड़ैए जेकर जे ग्राउण्ड अछि ओहि ग्राउण्डमे आओर ग्राउण्डमे हम सुबह शाम दुनू टाइम प्रेक्टिस करैत छी सङ्गे सङ्गे बच्चो सभ प्रेक्टिस करैए आओर पहिले तऽ ई खेल कऽ हमसभ नहि जानैत छलहुँ बादमे हमरा ई पता चलल जे ई खेल मे खेलो इंडिआ तक जाइत छै बच्चा आओर हम इसकूलियेसँ तकरा बाद बच्चा सभकऽ प्रेरित करऽ लगलहुँ आओर हमहुँ जाय लग जाय लगलहुँ आ सङ्गे सङ्गे बच्चो सभकऽ लै जाय लगलहुँ एहि गेममे आओर हमरा सकारात्मक एकर रिजल्ट भेटल बहुत सुन्दर रिजल्ट भेटल जहाँ तक कि हम बिहारोमे खेलेलहुँ तऽ बिहारोमे हमरा बहुत सुन्दर रिजल्ट भेटल आओर बच्चो सभकऽ जे चीज हमरा अबैत छलऽ ओ चीज हम बच्चा कऽ सिखेलहुँ आ बच्चो सभ गेल बहुत ऊपर तक खेल खेलेलक आओर बच्चो सभकऽ एकर सकारात्मक रिजल्ट भेटलै बहुत सारा बच्चो सभकऽ मैडल लगलै आओर बच्चो सभ खुश भेल आओर जहाँ तक हमरा अपना खेलाइ कऽ बात यऽ तऽ हम बहुत टाइम तक खेलेलहुँ लेकिन बिना कोचसँ कोनो चीज सम्भव नहि छै कोनो खेले उच्च स्थान प्राप्त केनाइ लेकिन तैयो हम बिना कोचके बहुत सुन्दर खेलेलहुँ आओर सङ्गे सङ्गे जतेक भी हम खेलेलहुँ जे भी चीज हमरा ई खेलसँ फायदा भेटल ओ सारा चीज हम अपनासँ निचलो स्तर जूनियरो बच्चा सभकऽ सिखेलहुँ जे जतऽ जतऽ गलती हम कयलहुँ हन ओ गलती कोनो जूनियर बच्चा नहि करत तऽ बहुत ऊपर तक जाय सकैए किएकि हमरा ओतऽ कोच कऽ अभाव छलऽ हमरा ओतऽ समझदारी कऽ अभाव छलऽ हमर किछु एज कम छलऽ जे हम ओतेक नहि समझि पाबैत छलौहुँ हँ आओर जे आइकाल्हि बच्चा नहि समझि पाबैत छै ओकरा लिए हम ओ ओहो बच्चा कऽ हम प्रेरित कयलहुँ सङ्गे सङ्गे ओकरा बाद हमरा गुरुजी सभ सेहो भेटलथि जब हम राजस्तरीय जाय लगलहुँ बहुत सारा शिक्षक भेटलथि ओकरा बाद हमर अपन मुख कोचो एक भेटलथि जे हमरा ओहि टाइम तक लास्टमे आबि कऽ तैआरी करबेलथि आओर ओकर रिजल्टो ई रहल जे सकारात्मक रिजल्ट भेटल आओर राजस्तरीय टुर्मामेन्टमे सेहो हमरा सभकऽ मैडल लागल बादमे जाय कऽ आओर सङ्गे एगो चीज कऽ अभाव छलऽ जे ग्राउण्ड नहि छलऽ हमरा सभ बहुत सारा उपकरण होइत छै खेलके जे उपकरण हमरा सभ लगमे अपना नहि ओतऽ आबि सकैत छलऽ नहि रहैत छलऽ जकरा कारण हमसभ ओतेक ऊपर तक नहि जाय पयलहुँ आओर ओतेक इन्टरेस्ट नहि लै पयलहुँ दोसर चीज एक हमरा सभकऽ नकारात्मक सोच किछु गारजिअनोके होइत छै जे गेम खेलेलासँ कोनो रोजगार नहि भेटैत छै कोनो नौकरी नहि भेटैत छै आओर हमसभ बिहारमे सभसँ पहिल प्रथम प्रधानता होइत छै जे एक अच्छा नौकरी भेट जाइ एक बढ़िआँ नौकरी भेट जाइ तऽ एक समाजमे इज्जत प्रतिष्ठा बनल रहैत छै लेकिन गेमसँ ओहि टाइपके ऽ ओहि एहन गेमसँ कोनो नौकरीके लेल हमरा सभकऽ ऑपरचुनिटी नहि भेटल छलऽ जे सेकेण्डो प्लेस एलै या थर्डो प्लेस एलै तऽ पैसाके अभाओमे कोनो मुख्य कोचके राखि सकैत छी बढ़िआँ कोचके राखि सकैत छी ओ हुनकासँ ट्रेनिङ्ग लऽ सकैत छी आओर हम राजस्तरीय राष्ट्रस्तरीय जाय कऽ खेलाय सकैत छी आओर ओहिमे मेडल दै सकैत छी बिभिन्न तरह कऽ समस्या एलै लेकिन समस्या कऽ देखैत हम अपन ओकरे हौबी बनेलहुँ आओर हौबीके सङ्गे सङ्गे हम सोचलहुँ जे आब जे जूनियर बच्चा छै ओकरो एहिमे तैआरी कराएल जाय तऽ बेसी फायदा भेटतै जाहिमे हम किछु बच्चाके तैआरी करेलहुँ आओर बच्चो सभ आब जाइए बच्चो सभ खेलाइए आओर बहुत सकारात्मक रिजल्ट दै यऽ बच्चा कऽ मेहनत आओर हमर एक मार्गदर्शनसँ बच्चा एखन बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ जगह तक जाय रहल यऽ किछु बच्चा तऽ एहनो भेल हँ जे खेलो इंडिआके लिअ ओकर सलेक्शनो तक भेल छलऽ बट नहि खेलाय पयलै मैडिकल ओकरा अनफिट भेलै लेकिन बच्चा अभी तक जाय रहल यऽ आओर ई एक हमर सकारात्मक सोच रहल जे बच्चा जे गलती हम कयलहुँ ओ गलती बच्चा नहि करऽ तऽ बच्चा ऊपर तक जाय सकैए आओर हम एहि दृष्टिकोणसँ अपन ई हौबी कऽ रखलहुँ आओर ई हौबी आब हमर सकारात्मक भेल जाइए लेकिन एहिमे किछु टाइम तऽ लागल तकरीबन हमरा चारि साल पाँच साल लागि गेल एहिमे बच्चा कऽ समझाबैमे गाँव कऽ गार्जियनोके समझाबैमे किएकि एक ही चीज छलै गाँव घरमे सिर्फ एक चीज होइत छलै पढ़ाइ आओर पढ़ाइके साथ साथ खेल कऽ एतेक जागरूकता नहि छलै जकरा कारण हमरा सभकऽ बहुत सङ्घर्ष करऽ पड़ल बहुत सारा इसकूलो सभमे जाय जाय कऽ तकरा बाद हम कहलहुँ शिक्षक कऽ कहलिअनि तकरा बाद बच्चा कऽ कहलियै कि शिक्षको इन्टरेस्ट लेलथि कि जे आबऽ हमरा सभकऽ साथ मिलकऽ कार्य करैत छथि जाहिमे बहुत सारी हमर सीनियरो दोस्त सभ छथि जे हमरा सङ्गे सङ्गे बिभिन्न जिलामे सेहो कार्य करैत छथि अपन हौबीके सङ्गे सङ्गे बहुत सारा एहनो छथि जे आब जहन खेलो इंडिआ खलाय लेलथि तकरा बाद बच्चा कऽ प्रोत्साहन करैत छथि उत्साहबर्धन करै कऽ लिए बार बार अबैत रहैत छथि हमरा सभ लगमे बच्चा सभसँ खेल कऽ बारेमे खेल कऽ जिज्ञासा जगबैके लिए किछु ने किछु टुर्मामेन्टके आयोजन करैत छथि ओहिमे किछु ने किछु बच्चा सभकऽ चाहे तऽ ड्रेसे या फेर बौल किट किछु ने किछु हमेशा ओ सभ बच्चा सभकऽ दैत रहैत छथिन जकरा कारण बच्चो सभ खुश रहैत छै आओर सङ्गे सङ्गे हमहुँ खुश रहैत छी एकरा एहि लऽ कऽ किएकि जे आब हमर अगर हौबी इएह छी तऽ हमेशा हम सोचैत छियै अगर दू चारि पाँच बच्चा बहुत ऊपर तक जाय जतऽ तक हम नहि पहुँच पयलहुँ ओतऽ तक अगर पाँच दश बच्चा जाइए तऽ ई हमरा लिअ सौभाग्य कऽ बात रहत किएकि तऽ